जी आज कल टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव ला चुकी है पहले हम लोग अगर किसी से बात होना होता करना होता था तो चिट्ठी के द्वारा हम लोग पोष्ट करते थे और एक हफ़्ते एक महीने में वो चिट्ठी उन के पास जाती थी और बात होती थी लेकिन आज ऐसा नहीं है आज टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि हम किसी को भी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक द्वारा कुछ भी भेज के तुरंत बात कर सकते हैं फोन से तुरंत कॉल कर के उन के बारे में पूछ सकते हैं कि वो कहाँ है कैसे हैं कब आ सकते हैं आज कल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग किसी को वीडियो कॉल से भी बात कर सकते हैं उनको हम देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं कहाँ है किस जगह है टेक्नोलॉजी आज कल हमारे जीवन में बहुत ही बदलाव ला दिया है